دہلی کی جو میڈیا ہے وہ میرے حساب سے جو سفر ہے اس پہ جتنی بھی پرابلمز ہوتی ہیں اس کو کور نہیں کرتا ہے میرے حساب سے ہندوستان کا کوئی بھی میڈیا نہیں کرتا ہے کیونکہ وہ سب لوگ دوسری چیزوں میں لگے ہیں وہ اپنے کام کے علاوہ ساری چیزوں پہ لگے ہیں جو ہندوستان کے لوگوں کو دہلی کے لوگوں کو جو چیز جو ان کے لیے امپورٹینٹ ہے جس پہ ان کو بات کرنی چاہیے وہ اس چیز پہ بات نہیں کرتے بہت بیسک ہے میٹرو کا بڑھتا کرایہ کیب کا بڑھتا کرایہ آٹو کا بڑھتا کرایہ پیٹرول پیٹرول کے پیسہ بڑھ رہا ہے تو اس سے سفر بہت مہنگا ہو رہا ہے اگر بات کی ہے دہلی سے کہیں ٹریول کرنا ہے ہوائی کے ہوائی جہاز کے ذریعے تو اس کا بھی کاسٹ بڑھ رہا ہے کیونکہ پٹرول مہنگا ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جس پہ میڈیا کو بات کرنی چاہیے اور میڈیا کو لوگوں کے بارے میں سوچنا چاہیے لوگوں کے لوگوں سے فائدہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے کیونکہ میڈیا دوسرے ہندو مسلم ہندو مسلم کرنے میں لگا یا دوسری چیزیں کرنے میں لگا کسی کو ڈاؤنگریڈ اور کسی ایک کو گودی میں بیٹھ کے اس کے لیے کام کر رہا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو نہیں ہیں تو میرے حساب سے تو اس چیز کے لیے کام نہیں کرتا ہے جو کرایہ بڑھتا جا رہا ہے سفر کے دوران اور بہت زیادہ ٹیکس لگ رہا ہے دہلی میں ہی نوئیڈا سے دہلی میں آنے کے لیے بہت لوگوں کو ڈیلی ڈیلی سے صبح نوئیڈا ٹول ٹیکس پہ یا پھر گڑگاؤں ٹول ٹیکس پہ ٹول دینا پڑتا ہے تو یہ بہت زیادہ خراب چیزیں لوگوں کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے تو لوگ پھر بھی وہ ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں جس کو میڈیا کو کور کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے